स्वस्थ ज़िंदगीअ में जीअण जे लाइ योग करणु तमामु ज़रूरी आहे योग पंहिंजे भारत में त शुरूअ खां ई हली रहियो आहे पर हिन खे जेको फेमस करण जो श्रेय आहे उहो बाबा रामदेव ते वञी रहियो आहे बाबा रामदेव पंहिंजे योग कला सां सॼे भारत में छा पर पूरे व्लड में इन खे फेमस कयो आहे ऐं एकवीह जून ते त योग दिवस मल्हायो वेंदो आहे योग सां सभिनि शरीर जूं जेके बि बीमारियूं आहिनि उहे दूरि थी सघनि थियूं ऐं दूरि थींदियूं ई आहिनि इन योग खे ठाहिण जे लाइ मतिलबु कामियाब रखण लाइ मां ॿारनि जी क्लास वठंदी आहियां जंहिंमें ॿारनि खे मां घणा ई योग जा स्टैप सेखाईदी आहियां सभ खां पहिरीं उन्हनि खे शरीर खे वॉर्मअप करण जी एक्सरसाइज़ जीअं जंपिंग थिया हथनि पेरनि खे त एक्टिव करण जे लाइ अलॻि अलॻि एक्सरसाइज अनुलोम विलोम कपाल भाती ब्रह्मरी ब्रस्तिका तितली आसन ऐं जेकॾहिं कंहिं ॾींहुं कम टाइम घटि हूंदो आहे त उन ॾींहुं सूर्य नमस्कार छोजो उन में सभु स्टैप्स अची था वञनि ऐं हिकु जेको शींहं जी दहाणा वारी हसी थींदी आहे उन सां बि पंहिंजे लाइफ खे हिकदमु सही करे सघूं था मानसिक तनाव दूरि थी वेंदो आहे मैडिटेशन सां इहे सभु योग जूं ई क्रियाऊं आहिनि ऐं ईअं मां सभु कम ॿारनि खे नंढा नंढा जेके ईंदा आहिनि हुननि खे सेखारिंदी आहियां बकाइदे क्लास वठंदी आहियां